میرا جو سب سے زیادہ پسندیدہ گانا ہے جس کو میں ہمیشہ اپنے آواز میں گنگنانا جسے کہتے ہیں چاہتا ہوں اس میں سب سے زیادہ فیوریٹ سب سے زیادہ بالکل دل سے جسے گاتا ہوں میرا دیش رنگیلا اس کو میں بہت زیادہ سنتا بھی ہوں اور ہمیشہ اس کو گانے کی بھی کوشش کرتا رہتا ہوں اس آواز میں جس میں ہمارے دیش کے جوان ہوں اور سامنے ہم گائیں میرے دل کی خواہش رہتی ہے اور اپنے سنہری آواز سے گنگنانے کی پوری کوشش کرتا رہتا ہوں جس طریقے سے اس کو گایا گیا ہے اسی طریقے سے میرا دیش رنگیلا میرا دیش رنگیلا اس کو تو میں ہمیشہ ہی سننا چاہتا ہوں گانا چاہتا ہوں گنگنانا چاہتا ہوں اور میرا سب سے زیادہ پسندیدہ بھی یہی ہے اور اور میں نے دیش بھکتی پر ہی مجھے سارے جتنے بھی ہیں انہیں میں سب پسند ہیں اور بھی ہے لیکن سب میں سب سے زیادہ اچھا جو لگتا ہے مجھے وہ یہی والا لگتا ہے